उधमपुर दी जादै शा जादै जनसंख्या जेह्ड़ी ओह् गौरमेंट जाब उप्पर निर्भर करदी ऐ ते घट्ट कशा घट्ट जेह्की ओह् प्राईवेट जाब पर निर्भर करदी ऐ पर लोकें गी प्राईवेट जाब गौरमेंट जॉब दमैं करने दी सलाह् दिन्ना अं'ऊ की के मते सारे लोक जेह्ड़े न मते सारे जेह्ड़े लोक न ओह् अज्ज अनएम्लॉय बैठे दे ते उनेंगी इ'यै सलाह कि प्राईवेट जॉब करदे उधमपुर बिच्च प्राईवेट जॉब लोक करदे न हट्टियां खोली दियां लोकें ते ध्याड़ी मजदूरी करदे न ते कन्नै गै कन्नै साढ़े जेह्के प्हाड़ी लोक न ओह् अपनी खेती बाड़ी करियै फसल उगाइयै ते उसी बजार च बेचियै पैसे कमांदे न पर साढ़े क्षेत्र बिच्च जेह्की अजें बी जेह्की स्किल ऐ ते डेवेल्पमेंट ऐ ओह् किते ना किते कुदै ना कुदै पिच्छें रेही दी ऐ इसदा बड़ा बड्डा कारण लोकें गी देने आह्ली एजुकेशन ऐ ते उं'दे कोल स्किल दी कमी ऐ अज्ज तुस दिखदे न कि तरह् तरह् दे स्किल लोकें गी किन्ने अग्गें बधाई जा करदे न ते उं'दे उं'दे कोल पैसे बी आवा दे न पर इत्थें स्किल इन्ना निं ऐ कि तां गै लोग मजदूरी ध्याड़ी करियै अपना रोज दा गुजारा करदे न नुहाड़े बाद जेह्का उधमपुर डिस्ट्रिक्ट दी अ'ऊं गल्ल करां तां मते गै लोग बड़े पढ़े लिखे दे न

मता मता गै अनएम्पलॉय ऐ पढ़ी लिखियै बैठे दा ऐ ते ओह्दा इ'यै कारण ऐ कि पढ़ी लिखियै शर्म करदे न ओह् कम्म नेईं करदे ते ना गै उ'नेंगी इन्ने स्किल न कि ओह् कम्म करी सकदे न अलग अलग क्षेत्र च कम्म करना जियां कि मशीनां सलाई मशीनां ते सूट सीना ते होर बी बड़े बड़े स्किल कदें गौरमेंट सखा तां इक प्राईवेट जॉब्स गी इक बढ़ावा दित्ता जाई सकदा